हँ बोलथनि ने

हँ आठ बजे खोलै छियै दोकान ने

तऽ केना आलू दै छियै बीस रुपे महगा दै छियै ने

आलू दालि आर केना दै छियै सए रुपे किलो हँ चना आर हँ सत्तरि अस्सी ठीक छै तब हइ किनबै बियै की अथी आँय

ठीक छै दू किलो चना लै के छै से आलू पॉंच किलो लैके छै आओर

अच्छा ओएह कहलहुॅं जे पॉंच किलो आलू आ दू

हँ अच्छे तब लियै ने पड़तै लए लेबै ठीके छै लए लेबै पॉच किलो आलू दू किलो दालि जा इएहा सब खरिदैके छै खरीद लेबै हँ ठीके छै तब खुला आठ बजे रक्खै छियै आठ बजे दिन कऽ खोलै छियै आ आठ बजे राति कऽ नओ बजे राति कऽ बन्द करै छियै तब ठीके छै अयबै दोकान पर तब लेबै ठीक हय ठीक